पहिरियों असां सिका ऐ पथर इलाई इकट्ठा कंदा हुआसीं जीअं पहिरियों सिका हलंदा हुआ पंज पैसा टिकटूं बि इकट्ठी करे रखंदा हुआसीं असां ट्रेननि जी टिकटूं हूंदी हुयूं अॼुकल्ह त ऑनलाइन जो ज़मानो आए त टिकटूं हीअं कागर ते उहे ठाहे करे बसि कंप्टूयराइज़ निकारे करे ॾेई छॾंदा आहिनि पहिरियों टिकटूं हुतां ई रेलवे स्टेशन ते वञी करे उता ई मिलंदी हुयूं ओहिड़ी महिल ॾींदासीं पोइ अॻियां असां सवा कंदा हुआसीं ट्रैवल लेकिन अॼुकल्ह ऑनलाइन जो ज़मानो आहे त टिकटूं बि ओॾी महिल ई बसि फोननि में ई मोकिले छॾींदा आहिनि त उअ ई टीसी खे ॾेखारणी पवंदी आहे और मां कुझु सिका बि पहिरियों इकट्ठा कया हुआ जीअं पहले पंज पैसा ॾह पैसा ॾहकी हलंदी हुई पंजकी हलंदी हुई उन पहिरियों हलंदा हुआ हाणे त उहे सिका आइन कोनि लेकिन अॼु उन्हनि जो मूल घणेई मोल आहे असां वटि बि घणे ई अहिड़ा सिका पिया आहिनि जो पहिरियों हलंदा हुआ ऐं मां घणेई सिका इकट्ठा करे रखिया आहिनि और पथर बि पहिरियों अलॻि अलॻि तरीक़े जा हूंदा हुआ अॼुकल्ह त पथर उहे ॾिसण ई कोनि था अचनि अलॻि अलॻि पथर हूंदा हुया असां उन सां गिटा खेॾंदा हुआसीं ॿार रांधि रहींदा हुआसीं लेकिन अॼुकल्ह कोई हिन ॻाल्हि खेलनि खे कोई पुछे ई कोनि थो